کیا آپ نے کبھی ایسی کتاب پڑھا ہے جس نے آپ کو رلایا تھا جی ہاں گیارہ سو سلاخوں کے پیچھے جس میں ایک قیدی کو چودہ سال جیل کے اندر رکھتے ہیں خوب اس کو سزائیں دیئے جاتی ہیں خوب ستائے ستائے جاتے ہیں خوب مار پیٹ کیے جاتے ہیں خوب ان کو ترپائے ترپائے جاتے ہیں جب وہ چودہ سال کے بعد جیل سے نکلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بے قصور تھے نہ ان کے اوپر کوئی الزام تھا بس زبردستی اس کو جیل لے گیا گیا تھا تو ان کے بعد ان سے سب چیز پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ اندر کیا کیا ہوا کیا کیا ہونی چاہیے تو اس نے بتایا کہ بھائی پہلی بات وہاں تو کھانا تو اچھی مل نہیں رہی تھی اور دوسری بات صبح شام اور رات میں روز پٹائی چلتی تھی اور کھانا میں وہی کھچڑی دیتے تھے کبھی دال دیتے تھے کبھی چاول دیتے تھے کبھی ڈھنگ سے کبھی کھانا نہیں کھانے دیتے تھے نہ سونے دیتے رہے ڈھنگ سے کہیں نہ بیٹھنے دیتے تھے صحیح سے ہر چیز میں پریشانی ہی پریشانی تھی جیل کے اندر ان سے یہ سب ساری باتیں پوچھ کے اس کے بعد ان سے آگے کی طرف پھر چلے ہم لوگ کہ آپ کو کہاں سے اٹھایا گیا تھا کون پکڑ کے لے گئے تھے تو بتایا کہ بھائی میں اک مزدور ہوں میں اک کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ وہاں وہاں سے مجھے پولیس نے اٹھا کے لے گئی جیل میں لے گئی بہت سارے جانچ ہوئے پوچھ تاچھ ہوئے ہمارے ساتھ تو ہم نے سارے جانچ بتائے تو اس میں بھی بے قصور ہمارے مانا گیا پھر بھی جان بوجھ کے ہمیں لے گئے گئے